क्या आप मध्य प्रदेश की भूमिका वर्णन सकते हैं अर्थव्यवस्था में कला सदियों पुरानी की कला और संस्कृति मध्य प्रदेश की भूमि संस्कृति कला गुणों से सर्वा सरवोर है यहाँ रजीसी प्राथाओं ने लम्बे समय तक कला संगीत सहित वास्तुकला दर्शन चित्रों और ऐसा कोई कई क्षेत्र में पादक किया है संदार मन्दिर भाव महल कालिदास मतही या हारी जैसे महान महान कवि तनाव सेना मौजूद बवुजाओं से संगीत क्षेत्र की जानी मानी हस्तियाँ और विक्रमादित्य राजभोज रानी दुर्गवाती और अहिल्या बाई जैसे राजनीतिक शटर और ऐसे कई मेहा महान भू मध्य प्रदेश का गौरव बड़ाए हैं मध्य प्रदेश ने हमें अपनी समुद्र विराट को सँजोह कर रहे हैं संगीत और नृत्य की ऐसी प्रमात्मक प्रथम रूप से इवें यहाँ मौजूद हैं राज ने दुर्लभ कला के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया है नाटक सत्य दुरबे और वीप्त तन्वी डागर स आसा गरी बाई अमजद अली ख़ाँ जैसे विलक्षण संगीत बिसो वृसित से इन राज्यों की पहचान बनानी है मध्य प्रदेश देश में अपने अपने स्थान के साथ अपनी संस्कृति देश में अपने महत्व स्थान के साथ संस्कृति समुद्र के लिए भी भारत के लिए रूप में जाना जाता है यहाँ के चप्पल चप चप्पे चप्पे में संगीत की विभिन्न और समृद्ध प्रथाओं को आकर्षित किया गया है ग्वालियर को भारतीय संगीत के महत्वपूण केन्द्रों में से एक माना जाता है मध्य प्रदेश तानसेन की संगीत भाव भक्ति का स्थान और धूम का भी जन्म स्थान का ख़याल भी यहाँ परिष्टन हुआ है सबसे पुराना मध्य संगीत स्कूल यहीं स्थित है जो सन उन उन्नीस सौ अट्ठारह में प्रतीत विष्णु नारायण का उनके मार्गदर्शन में शुरू हुआ है मार्गदर्शन में शुरू हुआ गया है तो मैं विष्णु नारायण मार्ग में शुरू हुआ है कुमुण और बजाओ बहादुर की प्रेमिका कहानी में लतपथ मालाओं ने संगीत के चाहने वालों को सदा प्रेरित किया है पंडित तित रविन सक्कर और वो दर्शित अली अकबर ख़ाँ ने उनके चेलों में शामिल नृत चार नान सहन पाने से करडाग भाइयों जैसे कई महत्व संगीतकार इस भूमिका से भी उस्ताद आमिर ख़ाँ और कुमार वंधवे भी इसी भूमि के सुपुत्र हैं उस्ताद आलाउद्दीन ख़ाँ ने भारतीय संगीत को जो भी दिया है वह अपने आप इतिहास है अन्य कला की मा तरह चित्रकार भी मध्य प्रदेश के जीवन का एक एतिआ हिस्सा रहा है यहाँ डाइक और पैगेन्ट की एक पुरानी परम्परा है डी जी सो जोशी सय्यद हैदर राज नारायण सिद्धारत वैद विष्णु भटन भटनागर कमकुल द उन अम आलवर्ग और कल्याण प्रसाद शर्मा जैसे महान चित्रकार देश के चित्रकार के केविन पर प्रयोग करने के रहे दे रहे हैं